आङो सुबिदा मोनोब्ला आंनि ओनसोलाव आबादारिफोरखौ अनसुंथाय होनो थाखाय ओरैबायदि सुबिदा लागोन बेफोरो जाहैबाय जोंथ' आबाद नङाबा थांनानै थानो हाया जों मानोना आबादारिफोरखौ जोङो सन्मान होनांगौ आबादारिफोर गैयाबा जों थांनानै थानो हाया दानि जुगाव टेक्न'ल'जि हिसाबै आबादखौ मावनाय जायो बेनिखायनो जों आं आबादारिफोरखौ ओरैबायदि सुबिदा होगोन जोङो बिसोरनि मावनायखौसो जायो बिसोर गैयाबा बिसोरो आबाद मावाबा जों थांनानै थानो हाया बेनिखायनो जोङो आबाद मावनानै आबाद मावग्राफोरखौ गोबां हेफाजाब होगोन ओरैबायदि सुबिदा खालामगोन आङो बिसोरनि थाखाय बरिं बहायनानै होगोन दै नाला जाम्फै बेफोरखौ थि खालामनानै होगोन मानोना दै गैयाबा बे आबादखौ जों मोजां रोखोमै मोननो हाया आबादफोरा मोजां फिथाय होनो हाया दैनि प्रब्लेम दंखलफोरनि प्रब्लेम आरो नांगौबायदि मुलि मोनैनि जाहोनाव फसलफोरा मोजां जाया बेनिखायनो आङो गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे हासार बायदि रोखोमनि बुस्तुफोरखौ लाबोनानै आबादारिफोरनो जगाजग खालामना होगोन आरो सरकारजों रायज्लायगोन ल'न खालामना होगोन आबाद मावनो थाखाय फसलखौ मोजाङै मोजां जाहोनो थाखाय बेयाव मुलि हासार जगायनो थाखाय मोजां दैनि लाहार फाहार खालामना होगोन ओमफ्राय हासार बायदि बायनो थाखाय बुस्तुफोर लाबोगोन